बार्देश जिल्ल्यांत मुखेल आव्हान म्हणल्यार उदक आनी उदक लोकांक खूब गरजेचें पर एप्रिल मे म्हयन्यांत लोकांक उदक मेळाना कित्याक कंस्ट्रक्शनाचें काम चल्ला म्हण तें म रस्त्या मदलें पायप खूब तुट मोडला आनी गवर्नमेंट सारकें करूंक पळयना आनी हाका लागून उदक लोकांच्या घरांत सारकें टायमार पावाना म्हण गोवर्मेंटान पायप सारकें करचें आनी लोकांच्या घरांत हें उदक टायमार दिवचें अशी मागणी करता